جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی میں محمد مدثر بول رہا ہوں گیوال بیگھہ سے جی سب خیریت ہے جی آپ خیریت سے ہیں جی الحمد للہ سب گھر میں ٹھیک ہیں مجھے معلوم کرنی تھی جس ٹرین سے میں سفر کرنے جا رہا ہوں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ٹرین میں نے بک کی ہے وہ وقت پر چل رہی ہے یا نہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک مطلب وقت پر چل رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹرین سے میں سفر کرنے جا رہا ہوں وہ کتنے بجے تک آئے گی میرا پی این آر نمبر جو ہے وہ آپ کو ہے ون ٹو تھری زیرو ایٹ ون ٹریپل زیرو سکس فور ڈبل سکس فور جی جی یہی ہے ہاں ایک مرتبہ آپ چیک کر کے تھوڑا مجھے بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی

ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک میں ہاں سن رہا ہوں جی مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے مہابودھی ایکسپریس مہابودھی ایکسپریس ٹرین بک کی ہے اور میں موجودہ صورت حال کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جیسے کہ جیسے کہ آیا ٹرین وقت پر ہے یا لیٹ ہے جی جی جی اچھا تو کی ابھی لیٹ چل رہا تھوڑا اچھا مجھے تھوڑا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ٹرین جو چل رہی ہے وہ کتنا لیٹ چل رہی ہے اچھا ہاں او ہو ٹھیک ہے جی جی بہت بہت شکریہ بس یہی معلوم کرنی تھی مجھے

جی ٹھیک ہے تو پھر السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ